मुंहिंजो पसंदीदा एक्टर अमीताब बच्चन आहे उहो ॾिसण में कमु करण में उन जी पिक्चरियूं काई बि अहिड़ी पिक्चर नाहे जेका मूंखे पसंदि नाहे मां बार बार उन जी पिक्चर ॾिसंदी आहियां जीअं त काली आहे अमर अकबर ऐंथनी सिलसिला मां कहिड़ी पिक्चर चई कहिड़ी पिक्चर चवां अहिड़ी काई पिक्चर नाहे जेका मां हुन जी न छॾी हूंदी मूंखे त हेॾो वणंदो आहे मां उन जी पिक्चर ॾाढी वणंदी आहिनि ऐं मां हर बार हुन जी पिक्चर मिस न कंदी आहियां ऐं ॾिसंदी रहंदी आहियां जीअं त टीवी में करोड़ करोड़ कौन बनेगा करोड़पति बि मां प्रोग्राम न छॾींदी आहियां उहो बि प्रोग्राम वणंदो आहे ऐं हुन जो आवाज़ु हेॾो बुलंद आहे जो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां हू प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसंदी आहियां